असें टेलीमेडिसिन दा बड़ा फायदा होएया कि कि अस पैह्ले जेह्ड़ा होंदा हा पैह्ले दूरा दूरा देश जां दूरै दी सिटी बिच्च दवाइयां दुकानां बगैरा टेलीमेडिसिन बगैरा थ्होंदियां हियां लेकिन हून साढ़े कच्छ घरै दे ग्रांऽ दे बिच्च पुज्जै दियां न ते अजें बी बिच्च ऐसे ग्रांऽ न कोई जिंदे बिच्च एह् चीज सुविधा नेईं हैन ते में चाहन्नां कि अग्गें बी ऐसा होऐ हर जगह् एह् खुल्लन ताकि असें बी फायदा होऐ अगर साढ़ा ऐक्सिडेंट जां कोई मतलब कोई बंदे दा ऐक्सिडेंट होई जंदा ओह्दे बाद ओह्दे बाद उसी अस दूर लेना पौंदा लेकिन इंदी बजह कन्नै अस घर कश दे उप्परा खर्चा बी बचदा सारा किश मतलब कंप्लीट जिन्ना कश गै होई जंदा मैं इ'यै चाह्न्नां कि हून दवाइयां दी दुकानां अलग अलग अलग अलग सिटी जां अलग अलग ग्रांऽ च खुल्लन ओह्दा फायदा असें बी होए ते लोकें बी होऐ मेरी इ'यै कि एह् चीज़ बड़ी स्हेई ऐ ओह्दे बाद एह्दा फायदा हर इक इंसान हर इक चीज दा फायदे चुक्कै दी ऐ ते होर हून मतियां ज्यादा होन